बेगूसराय एरिया में मछली की माँग बहुत ज़्यादा है हम सबसे ज़्यादा मछली रेहू मछली पक रेहू मछली का कीमत है तीन सौ बुआरी मछली है मांगुर मछली ही मांगुर मछली का कीमत हो गया डेढ़ सौ एक सौ अस्सी और कतरा है मछली बहुत तरीके का है सब सब मछली का सब रेट है हमें मछली मतलब मछली पकड़ते समय कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं इनमें से किसी से सबसे ज़्यादा माँग यहाँ पर जितना मछली हम लोग पकड़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा माँग है यहाँ पर रेहू मछली का क्योंकि रेहू मछली सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं खाना पीना रेहू मछली सबको पसंद है रेहू मछली में मांगुर मछली भी पसंद है क्योंकि मांगुर मछली में एक काँटा रहता है तो बच्चों को खाने में रा मंगुर मछली दिक्कत नहीं होता है हो गया बचवा मछली है बचवा मछली का कीमत है गरीब लोग एक सौ बीस रुपये एक सौ दस रुपये है किल के जी मिलता है बचवा मछली तो उस मछली का कीमत इतना कम है मान लीजिए कि जैसे कि गरीब लोग भी यह मछली खा सकता है एक सौ बीस एकसौ दस देता है तो उसमें भी एक ही काँटा रहता है तो हाँ बच्चा बड़ा सब लोग उस मछली को खा सकते हैं तो वह मछली खाना सबको पसंद है और भी बहुत मछली है कौवा मछली हो गया गरैया कोन कोन मछली का नाम हो गया पोठिया मछली है इचना मछली हो गया इच पोठिया मछली भी तीस रुपये पौवा पच्चीस रुपये पौवा मिलता है इचना मछली का तो कीमत सबसे ज़्यादा है वह तो अस्सी रुपये पाव मिल रहा है बहुत और भी मछली है उतना मान लीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा माँग बेगूसराय में है रेहू मछली और यह बचवा मछली भी ठीक ही है क्योंकि वह गरीब लोगों कर लिए ठीक है गरीब लोग उस मछली को ज़्यादातर पसंद करते हैं वह मछली खाना सबको पसंद है रेहू मछली सबसे अच्छा है मांगुर मछली भी ठीक है और भी मछली है कौवा मछली हो गया बचवा मछली है टेंगड़ा है बुआरी मछली है बहुत तरीके का मछली है जिसको जो पसंद होता है अपना खाता है जो गरीब लोग है वह ज़्यादातर माँ लीजिए वह बचवा ही मछली यूज करेगा क्योंकि जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से ना खाएगा बच्चा जिसका बच्चा मेन बात है बच्चे को जो पसंद पड़ेगा बच्चा वही ना उसकी माँ बना के देगी न मछली बच्चे को जो पसंद पड़ता है जैसे मांगुर हो गया बचवा हो गया यह ही दो मछली बच्चों को ज्यादातर पसंद है क्योंकि उसमें एक हीं काँटा रहता है और वही मछली खाना पसंद है और वह रेहू मछली है सबसे ज़्यादा महँगा है मछली वह वह मछली की सबको पसंद है लेकिन वह इतना महँगा मछली है कि वह मछली कोई नहीं बहुत